हमारे बिहार में दुर्गा जी को मूर्ति बनता है दुर्गा पाठ होता है विश्वकर्म जी को मूर्ति बनता है सरस्वती जी को मूर्ति बनता है सामो चकेवा बनता है सामो चकोया का सांच देल जाता है थरिया लोटा कटोरा बाटी देकची बाल्टी एटारी पेटारी जितना होता है सब बन जाता है हमारे बिहार में सब महिला मिलकर नाचते हैं गाते हैं सभी मिलको नाच तमाशा भी करते है डेंस भी करते हैं जितना महिला है से गाना भी बजाना होता है गीत होता है सब महिला मिलकर